नंगौ साफ्रोम सुबुं माहारियानो दान्दिसे सम मोनफुंनायखौ लानानै जोबोद दुगा दुगि मोननानै लायो बिदिन्थि महरै सासे सासे ओ माहाजोना गाव जेब्ला गोरिब थाखोनाव थाङो अब्ला बिरात दुगा मोनना लायो आंबादि गैया आंबादि जानो हाया अब्ला बिनि दुगायानो जाबाय दान्दिसे बे दुगानि थाखायनो मालाबा समाव खैफोदाव गोग्लैयोब्ला गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि मदद लानांगौ जायो बिनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया दुगा जानायनि गोनांथि गैया दुगा जायोब्ला सानसे समाव हाखराव गब्र'यो एबा गब्र'नांगोन बेखायनो दुगा जायोब्ला ना जेरै बाइक बाइकखौ नोङो सालायोब्ला मोजां फारसे सालायोब्ला मोजां जागोन नाथाय नोङो मोजां फारसे लाङालासिनो सागदावला बायोब्ला बेयाव एक्सिदेन्ट आरो गोब्राब जोखोम जानायजों लोगोसे ओ बिमा बिफानि मेगनाव मोदै हुगारगोन